हलो जी नमस्ते जी

हाँ एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले तो इंटर का रिपोर्ट कार्ड लेकर आना होगा और सार्टिफिकेट लेकर आना होगा और जो है आधार होगा राशन कार्ड होगा निवास होगा आय होगी जात होगा पैन कार्ड होगा और और सबसे ज़रूरी चीज़ है फीस होगी ठीक है फीस होगी जो भी जो है फर्स्ट ईअर होता है तो उसमें जो बी ए फर्स्ट ईयर जो होता है उसमें फीस जो है पच्चीस सौ रुपये होती है ठीक है यह सब चीज़ें आप कलेक्ट कर लीजिए लास्ट फी लास्ट फी लास्ट फी सकेंड सेमेस्टर की जो है कोई एक हर एक हर ईयर में पाँच सौ एड होते जाएंगे तो आप उस हिसाब से रेट समझ लीजिए सकेंड सेमस्टर में जो है थ्री थाउजैंड हो जाएगी तो यह है फीस कॉलेज की टाइमिंग जो है जब आप करवाएंगी तो आपको बताएंगी वैसे जो हैं सुबह वही दस बजे का होता है या कभी नौ बजे का हो जाता है तो उस टाइम में कॉलेज की जो है टाइमिंग होती है

लास्ट डेट यह अगस्त चल रहा है और ट्वेंटी एट तक आप आ सकती हैं ठीक है नहीं आप अकेले आ जाइए आपको कर एडमिशन आपको कराना है किसी को लाने की क्या ज़रूरत है आपको कराना है सारी चीज़ें कलेक्ट कर लीजिए आप आ जाइए एडमिशन हो जाएगा आपका ऑफिस तो जो है दो बजे तक खुलता है कितनी टाइमिंग भी जा सकती हो तुम ठेके है हाँ हाँ सबकी फोटोकॉपी सबकी फोटोकॉपी लेकर आना सबकी फोटोकॉपी लेकर आना आप और दो फोटो दो फोटो अपनी दो फोटो भी लेकर आना ठीक है ठीक है ठीक है